आङो खाथिनि गामि बेहेखि एरेनबारि गामियाव आङो थाङो मानोना बेवहाय आंनि सासे लोगो दङ बे लोगोनि न'वाव आङो खामानि लानानै थाङो मालाबा बे लोगोनि न'खरनि माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बेखौ खबर लानो थाङो आरो लोगोसे बे गामियावनो जे सका दङ बेहाय लोगोफ्रा बा गेम गेलेनायफोरखौ नायो आरो बेफोरखौ नायनानैनो आङो गोबाव टाइम पास खालामो आरो लोगोसे बे न'खरनि मानसिफोरजों थानानै आं मोजां मोनैखाय साहा फानि लोंहैयो आरो खामानि मावनायफ्रावबो मालाबा सहाय खालामहैयो बेबायदिनो आंनि बे खाथिनि गामि एरेनबारि गामियाव आङो थांनानै आंनि बेलासे सम एबा फुंनि समावबो मालाबा थांनानै बिसोरनि गामियाव थानानै आङो फैयो आरो नेक्स्त दिना बेबायदिनो आरो थांफिनो बेबायदिनो आंनि दिना दिन जिबननि खामानिफ्रावहाय थांनायजों लोगोसे लोगोनि न'वाव थांनानै आं मोजां मोनोखाय थांबाय थायो बेबायदिनो बेबायदिनो फैगोन इयुनफ्रावबो थांबाय थागोन होन्नानै आं सानदों आरो आरो लोगोसे मोनसे गामि दङ बे जाहैबाय आमबागाव बेयाव आंनि फंबाय सासे दङ बे आमबागाव आवबो आङो थांबाय थायो मानोना बे फंबायाबो आं जिहेथु सासे खेथियग बे फंबायाबो खेथियग जों सानैजों खेथिनि बिसय रायलायनो थाखाय जोङो बेलासे समाव एबा मालाबा फुं समाव जोङो लोगो लालायनानै जों खेथिनि बिसय सावरायो बेहेखे जों आं साहा खेथिजों लोब्बा लाखिनानै बाथ्राफोरखौ जों सावरायो मानोना जों सानैहाबो एफा एफा साहानि खेथि दङ बे साहा खेथियावहाय मा मा खालामबा मा मा हासार होब्ला एबा मा माब्रै मुलि होब्ला जोङो मोजां उप्पादन एबा बांसिन जोङो सा बिलाइ मोननो हागोन बेनि थाखाय जों सावरायो आरो दामफोरनि बिसयबो जों सावरायो सावरायनानै जोङो माबोरै खालामबा देग्लाय बांसिन उन्नथि खालामनो हागोन एबा मोजां फसल मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो सेस्था खालामबाय थायो फंबाया बेबायदिनो गावनि मोनथिनायफोरखौ आंनो खोन्थायो आंबो आं मोनथिनायफोरखौ आं खोनथायो बेबायदिनो जोङो बेलासे एबा मालाबा फुं समावबो जोङो सावरायलायो आरो लोगोसे आं खाथिनि सक्का जोंनि बेम्बु सकाव थाङो बेवबो बेलासे समावहाय मोनसे दाउ दानग्रा दखान दङ बे दाउ दानग्रा दखानावबो आङो थांनानै जहैयो मानोना बेलासे समखौ माबोरै बारग'होगोन बेनि थाखाय सिन्था खालामनानै बे जायगाखौ आङो थाङो आरो थांनानै बेवहाय जफाहैयो मानोना बेनो आंनि बेलासि समनि जिथु बानाय सम बे बानाय समखौ बारग'होनायनि मोनसे जायगा आं बेयाव थांनानै जहैयो आरो बेबायदिनो मानसिफोर बायनायफोरखौ नाइयो आरो गारि थांलाय फैलायखौ नायनानै बे बेलासे समखौ बारग'होयो